ہیلو آپ ایمیزون كسٹمر سروس سے بات كر رہے ہیں جی میں سلمیٰ خاتون بول رہی ہوں اور میں نے اپنے موبائل میں آپ كا ایمیزون ایپ یوز كیا اور میں نے دیكھا اور اس سے آڈر بھی انڈكشن كیا اور آپ جب آپ نے یہاں انڈكشن بھيجا اس كی پیكنگ كافی بہت ہی اچھی تھی جو مجھے پسند آیا اور میرے گھر والوں كو بھی بہت زیادہ پسند آیا اور بہت سارے لوگوں نے كہا كہ میں بھی منگواؤں گی میں بھی آڈر كروں گی كیونكہ یہ دیكھنے كے اعتبار سے بھی بے حد اچھا بہت اچھا ہے اور یہ بہت ہلكا ہے بھاری بھی نہیں ہے اور زیادہ اس سے زیادہ بہت زیادہ فیچر بھی ہے اور اس میں بہت ہیٹ لیول ہے الگ الگ كے اور اس میں ہم الگ الگ برتن میں كھانا بنا سكتے ہیں جیسے فرائی جیسے فرائی پین ہے كوكر ہے فرائی پین كے ذریعے مطلب فرائی پین میں ہم انڈے وہ انڈے كی آملیٹ بھی بنا سكتے ہیں دال بھی بگھار سكتے ہیں اس میں اور پراٹھے بھی بنا سكتے ہیں

انڈے بھی ابال سكتے ہیں گرم پانی بھی كر سكتے ہیں اور اس میں كوكر بھی یوز كرتے ہیں كوكر میں جیسے ہم گوشت بھی بنا سكتے ہیں اس میں اور بریانی بھی بنا سكتے ہیں اور اور زیادہ بجلی زیادہ بجلی آنے سے وہ بند ہو جاتا ہے اور كم لیول میں بھی مطلب اگر بجلی بھی كم ہوتا ہے تو بھی اچھا كام كرتا ہے اور اس پر داغ دھبے بھی نہیں لگتے ہیں